ہیلو جی

جی جی سر وتھ بون چہیے سر ود آؤٹ بون چاہیے سر وتھ بو سر بون لیس کے آپ کے پڑیں گے پانچ سو ود آؤٹ بون کے پڑیں گے آپ کو اور وتھ بون کے پڑیں گے آپ کے تین سو اچھا اس کے لیے چاہیے تھی ہاں مل جائے گی ہاں سنڈے کو بھی اوپن رہتی ہے ہاں اوپن رہتی ہے اس کے تو ابھی آپ کو میں حساب لگا کے بتا دوں گا جب آپ لیں گے ہاں ہاں مل جائے گی یس ہاں بھیج دیجیے جی ہاں لگا دیتے ہیں ہاں لگا دیتے ہیں اس اس کے بھی الگ ریٹ ہیں اس کے بھی الگ ریٹ ہیں آٹھ سو روپئے لگتے ہیں اس کے تو نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ مارکیٹ میں کسی سے بھی آ کے پوچھ لیے گا بہت نام ہے ہمارا ہاں میں اسی نمبر کو واٹسپ کر دوں آپ کو ٹھیک ہے ہماری ٹائمنگ ہے صبح کے نو بجے سے رات کے دس بجے تک لگاتے ہیں ہم نہیں نہیں ٹھیک ہے